हमको सरधा सिन्हा को गाना बहुत अच्छी लगता है बहुत अच्छी लगता है जेना ब्याह शादी होता है तो गाना होता है गाना देता है खूब अच्छी अच्छी गाना देता है तो बड़ी सुंदर लगते हैं सरधा सिन्हा को गाना देना ब्याह के देता है मटकोर को देता है ब्याह को देता है मटकोर को देता है दान को देता है सभी गाना देता है बाबूजी के देता है जितना होता है गाना तो बड़ी सुंदर लगता है सरधा सिन्हा के गाना ब्याह सादी को गाना बहुत अच्छी अच्छी देता है सरधा सिन्हा को गाना सरधा सिन्हा बहुत हमरा परसंद है अच्छा अच्छी गाना देते रहते हैं हमको सरधा सिन्हा को बहुत गाना अच्छा लगता है बियाह को शादी को हम पूजा को पाठ को बहुत अच्छा अच्छा गाना देता है बहुत अच्छी लगते हैं हमको सरधा सिन्हा के हम चुनते हैं बहुत अच्छी लगते हैं सरधा सिन्हा वाला गाना हमरा बहुत अच्छा लगता है जो जैसे ब्याह को ब्याह हुआ तो कैसे कैसे गाना देता है बेटी को ब्याह होता है तो अच्छी अच्छी गाना देता है ल बाबु जा जा तो अच्छी अच्छी गाना देता है दान होता है तो अच्छी अच्छी गाना देता है सरधा सिन्हा को बहुत अच्छा लगता है हमको गाना सरधा सिन्हा वाला को बहुत गाना हमरो अच्छा लगता है सरधा सिन्हा को गाना बहुत अच्छा लगता है लगता है जन ब्याह होता है शादी होता है कुछ गान बजान होता है तो बहुत अच्छा गाना गाता है सरधा सिन्हा में कहु पूजे पाठ होता है तो सरधा सिन्हा में बहुत गाना होता है बड़ी अच्छी अच्छी गाना गाता है कभी बजरंग बली में होता है कभी महादेव थान होता है कभी उनुन होता है कभी भव बहिन अथी में होता है दुर्गा मंदिर में होता है कभी बजरंग बली के मंदिर में होता है गाना कभी महादेव के मंदिर में होता है कभी सभी मंदिर में होते रहता है गाना तो वो काली मंदिर में होता है सभी में होता है सभी गाना होता है बउवा बड़ी सुंदर लगता है सरधा सिन्हा को गाना अच्छी अच्छी गाता है बहुत अच्छा हमको लगा है सरधा सिन्हा को गाना जैसे बेटी को वे ब्याह हुआ तो खूब नीक लगता है हमको गाना वो कैसे कैसे गाता है बहुत अच्छी अच्छे गाता है